हाँ हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारी जो भारत देश की सरकार है उसने कई योजनाएँ ऐसी निकाली हैं जो मनुष्य के हेल्थ से संबंधित हैं जैसे कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना निकाली है उसका नाम है आयुष्मान योजना आयुष्मान योजना के अन्तर्गत यह है कि जो गरीब परिवार हैं उनका उनको पर पैसे नहीं होने के कारण उनका जो इलाज है वो स्वयं फ्री में हो सकता है और जो हमारे पहले हमारे भारत देश के अन्तर्गत यह प्रथा थी कि बेटियाँ हैं उनको पढ़ाना लिखाना कम चाहिए और उनको कम ही सीमित रूप से ही पढ़ाया करते थे और सीमित क्षेत्र के अन्तर्गत ही उन्हें रखते थे परंतु जो ये योजना चली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत बेटियों को बेटों के समान ही योगदान दिया गया है और उन बेटियों को छूट भी दे दी गई है सरकार के अन्तर्गत जैसे कि सरकारी नौकरियों में बेटियों को छूट है जो भी सरकारी योजनाएँ हैं उनमें बेटियों को छूट है सभी चीज में जो सरकारी हैं उन सभी में बेटियों को छूट है और अगर ऐसे ही योजना चलती रही तो हमारा देश बहुत ही जल्दी सामान स्थिति पे आ जाएगा